हेल्ल' औ सोरमोन अ बबेनिफ्राय बुंदों मादैआलाय गसाइगावनिफ्राय अ माबायदिथो हा नांगौमोन अ न' थाखानाय बिदिथ' बे खुसिबेल आबसु अफिस खाथियावनो दंमोन मोनसे माने न'आबो गिदिर हाजो थाफानाय आरो बिस लाखसो जागोन न'आ मोनब्रै मोनबासो दङ रुमा गिदिर गिदिर बेनिफ्राय किट्चेननि एक्सट्रा मादैआसो मा होनो ओं बिसलाख

फन्द्र'थ' दाथ' आं बुंनो हाला न' मालिकजों रायज्लायबासो मिथिसिगोन बेलेगावथ' बिदि गैयामाथो सोब बेनिफ्राय बांसिनसो दामा अ अ जेबो नङा मादैया फैबानो जाबाय फैनानै ज' रायज्लायहैगोन दामफोरा बेसेबां जागोन एसे एनैथ' खमायनो हागौ खोमा अ फन्द्र' बिसोरबा होगोन ना होआ

रायज्लायनांसिगोन ओमफ्राय मादैनालाय बहामोन गामिया बारनार खाथियावनो अ

अ बारिथ' बिदि गैया जास्ट हा बिदिनो दं आरो न' लुखानाय ओमफ्राय बेसोरहा मालिकआ बेयाव थाला आरो रुमसो होयोमोन औ बेनिखायनो फाननो नागिरदों आरो बिसोरबो बर'आनो बिसोरबो खोनायाखै माने दामा बिदिनो थ्रिस लाख बिदिसो बुंदों आरो मोनसेयाव बेयाव माने फ्लेट दङ गोजौ बिलदिं माने टाउन खाथिनिबा दामा बारा जायोना

अ फैजागोन रायज्लायनिसै रायज्लायबानो जागोन मादैआ फैबानो जाबाय

औ दे औ औ जागोन दे औ औ